میرے علاقے میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کرکٹ کبڈی ہاکی وغیرہ کھیل کھیلے جاتے ہیں اگر کھیل کھیلنے میں اگر کسی طرح کی چوٹ لگ جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ حکومت وہیں پر ان کا میدان میں علاج کرواتی ہے اور دوسرا ان کے جتنا بھی خرچ ہاسپیٹل کا ہوتا ہے وہ حکومت ہی دیتی ہے اور ان کو ایک مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کھیل کھیل کھیل میں اگر چوٹ لگ جاتا ہے تو ایک اکسٹرا کھلاڑی رکھتے ہیں ان کے جگہ پہ وہ کھلاڑی کھیلتے ہیں اور انہیں دوائیاں وغیرہ آدی بہت ساری چیز دی جاتی ہے تا کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے حکومت ان کو بہت ساری پریشانیوں سے گزرنے کے لیے نہیں کہتے پریشانیوں سے گزرنے کے لیے یہ نہیں دیتا ہے اور جلد سے جلد ٹھیک ہونے کے لیے لیے متاثر کرتا ہے اور علاج کا جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ سب حکومت ہی دیتی ہے